हेलो हरी ओम भेण हा मां परमानंद आश्रम में रहियल आहियां खंडवा मां आई आहियां मूंखे हिक गाॾी खपे त मूंखे बॉम्बे घुमण वञणो आहे सुभाणे खपे हा

कहिड़ी कहिड़ी जॻहियूं आहिनि घुमण लाइ

अच्छा हिते खाधो पीतो कीअं आहे सुठो आहे छा छा मिलंदो आहे खाइण जे लाइ छा छा आहे उन में

ऐं ॿियो कपड़नि जो मार्केट हिते आहे किथे वेझो हा कपड़ा कीअं महंगा मिलंदा आहिनि सस्ता

अच्छा पोइ घणा पैसा वठंदव गाॾीअ जा भई हे त जाम वधीक आहिनि थोरो त घटि कयो तॾहिं बि हा ॿुधायो न घणो वठंदव हा पोइ ठीक आहे सुभाणे सुबूह जो गाॾी मोकिलियो

हा हा एसी गाॾी खपे त एसी गाॾीअ जो वधीक हिन जो घटि आहे छा हा

हा हा जय झूलेलाल